आंनि ओनसोलाव सोलायस्लु बोथोरा आबाद मावनायाव गोबांथार गोहोम खोख्लैयो दैबानानि समाव जोङो दैबाना जायोब्ला जोङो माखासे गायनो थाखाय फोमोनखानाय हाफोराव जोङो गायनो थाखाय खाबु मोना एबा बैफोर फोमोनखानाय मोनखानाय हाफोरखौ दैबानाया बुखारनानै ओ हारां हाथां खालामलांजोबो बेवहाय हाब्रु गैयिनि दारै एबा हाब्रु गैयिनि थाखाय जोङो फुखानानै दोननाय एबा खोथियाफोरखौ जोङो गायनो थाखाय खाबु मोना एबा थुनो गसंथानो थाखाय खोथियाफोरा खाबु गैया जायो बिनि थाखाय जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो खाबुखौ मोना दै बानानि थाखाय माखासे जोंनि गायखांनाय एबा आलिफोरखौ जे दुब्लिनि आलि बेफोरखौ दैबानाया खेबसेयैनो जोंनि दुब्लिफोरखौ जालाखार बिलाखार एबा सिलिंखार खालामलाङो जोंनि दुब्लिनि थाखाय दब्लाइ खालामनायाव आलि होनायफोरखौ बेयो खुरखानानै आलिफोरखौ गैया खालामो आरो माखासे गायनायनि थाखाय हाब्रु जाखानायफोरखौ बेयो बोस्रांलांजोबो ओ रानस्राव बोथोर होनोब्ला रानस्राव बोथोरावबो जोंनि हालामाव एबा आंनि गामियाव फ्रायानो आबाद गोरान खेतिखौ जानायखौ नुनो मोना ओ जोंनि जायगायाव बुंनो थाङोब्ला दैनि बुहुत आंखाल दैनि जेंनायानो जोंनि जायगाखौ नाख्रेबनानै दोनो ओ बिनि थाखाय गोरान आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो मैगं थाइगंफोरखौ जोङो खेति बाति दैखांनो मोना बिनि थाखाय जोङो गुबुननिफ्राय लाबोनाय दाम गोसानि मैगंफोरखौ जोङो जानो गोनां जायो सुहाबनाय गोजां बोथोर सुहाबनाय गोजां बोथोराव जोङो माखासे आबादफोरखौ गायोब्लाबो जेरै जोङो आलु बैफोर आलु लाफा बैफोर मैगंफोरखौ जोङो खालामोब्लाबो जोङो माखासे खुवा सुहाबनाय गोजां बोथोरनि जिबायदि खुवा बांद्राय खुवानि थाखाय जोङो माखासे आबादफोरखौ दिहुननो हाया बैफोर खुवानि निहर जिबादि बैफोरो बि बै मैगं आबादफोरनि बिलाइफोरखौ खामख्रेंजोबो एबा बै बिलाइफोरा खामोब्ला बिफांफोरा थाब बोरायो एबा नोरजिया जालांनानै थैलांनो हमो बिनि थाखायनो सुहाबनाय गोजां बोथोराव जोङो माखासे फसलफोरखौ दैखांनो हाया जों आबाद बांसिन आबादारियानो गोबां आबाद मावो हिसाबै जोङो माखासे फसलफोरखौ दिखांनो हाया बे दिखांनो हायियाव माखासे रांखावरियारि जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो गाव गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनायाव रांखावरिनि जेंनाया गोबाङैनो नुजाथियो बारहुंखा सारअन्थाइ बोथोर बारहुंखा सारअन्थाइ बोथोर होननानै बुङोब्ला

बै बोथोरफोराव जोंनि माखासे आबादारिनि फ्राय बारि बागान एबा आबादथिलिफोरा खहा जायो मानोना बै बारहुंखा सारअन्थाइफोरा थाखानाय दुब्लिनि फोथारनि आबादफोरखौ सारअन्थाइफोरा बुग्लिनानै ओ दालाइफोरखौ बायहोयो आरो बिलाइफोरखौ बुस्रियो फिथाइफोरा फिथाइफोरा जोखोम मोननानै गोरलैआवनो सेवलांनो गोनां जायो आरो माखासे जोंनि ओनसोलाव जा बादि गइनि आबाद जायो बेफोर गयनि आबादफोरा बारहुंखानि जाउनाव बायलांनो हमो बिफां गोजौ गोजौ जाखानायफोरा जों बायलाङो गोबां सुबुंनि नखरावनो बै बारहुंखा सारअन्थाइफोरा गोबां रोखोमै खहा खालामलाङो बै जाखांनाय गय बिफांफोरा बायनायाव सासे आबादारि एबा न'खरनि गोबां रांनि खहा जायो बे रांफोरनि खहा जानाया थोंजोङै नखरनि सोलोंथाइ एबा न'खरनि नखर दानायाव गोबां रांखावरिनि आंखाल जा जाफैनायलाय गोबां खहा खालामनो हागौ एबा हायो बेफोरबायदि गोबां दैबाना रानस्राव बोथोर गोजां बोथोर आरो बारहुंखा बोथोरफोरजों जोंनि ओनसोलफोराव मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो गोबां बेफोरबायदि खहा जानायखौ नुनो मोननाय जायो